म्हजें नांव स्टॅलण डायस आनी म्हाका आधार कार्ड अपडेट करपाक जाय हांव म्हजे पेरंट्सा कडेन विचारतलो की म्हाका आधार कार्ड अपडेट करपा जाय आनी म्हाका म्हाका कोण एसिस्टंट जायो मागीर मुगे मामी पेरंट्स